جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ گانا گانے سے پہلے گانا ریکاڈ کرنے سے پہلے کیا کیا تیاری کرتی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں گانا ریکاڈ کرنے سے پہلے گانے سے پہلے میں ایک ایسی جگہ پہ جاتی ہوں جہاں پہ بالکل خاموشی ہو کوئی شور شرابہ نہ ہو اُس کے بعد میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میں گانا گاتی ہوں اور گانا گانے سے پہلے میں ہیڈ فون بھی لگاتی ہوں گا ہیڈ فون لگا کر پھر میں گانا گاتی ہوں اور میں پہلے گانے کو یاد کرتی ہوں اچھے طریقے سے اُس کے بعد اور میں سب سے پہلے جو کام کرتی ہوں گانا گانے سے پہلے وہ میں گرم پانی پیتی ہوں تاکہ میری آواز صاف کلیئر رہے اور اِسی طرح سے میں گانا گاتی ہوں